ते स्हेई मायने च दिक्खेआ जा ते असेंगी अगर शैह्रें ई जात्तरा करनी होऐ ते शैह्रें दी जात्तरा करदे मौके अगर तुसें कुदै जाना होऐ ते उस बेल्लै असें ई जेह्ड़े बुनियादी जेह्ड़े ढांचे होंदे जेह्ड़े रस्ते जि'यां खड्डें पेदे कुदै लोक पटोई दी ते जां ते बस लेट होई जा ते भी गड्डी लेट होई जा ते असेंगी बड़ा ओह्दा मतलब ओह् साढ़े लेई इक्क चुनौती होंदी ऐ साढ़े लेई इक्क साढ़े लेई ओह् ते उस चुनौती दा असेंगी बड़ा सामना जेह्ड़ा तां करना पौंदा ऐ ते इक्क शैह्र दा कुदै दूऐ शैह्र जाना होऐ ते इक्क ते रस्ते बड़े खराब न बूरी हालत ऐ रस्तें दी ते बड़े खड्डे होंदे रस्तें बिच ते बाकी जेह्दे कोल अपनी गड्डी ते ओह्दी ते बुरी हालत होई जंदी ते बाकी इं'या बी गड्डी दा वेट करी करी बस होई जंदी ऐ बड़ा इं'या ओह्दा सामना करना पौंदा ऐ